हेल्ल' औ सोरमोनथाय औ औ ओं ओं औ गारिनिखौ ने बासनिखौ औ औ औ

होनबाथ' होनबाबो जेबो नङा दे सोलायनो हागोन सोलायनायाथ' सोलायनाया बारा गिदिर जानाय नङा सोलायनो हागौ औ सोलायनानै थांनो हागोन आरो औ प्रब्लेम गैया गैनायालाय जेबो ओरैनो बबेसिम थांगौमोनथाय थांनाया जायगाया गंसे बासजों आरोना बबेसिम थांगौमोन थांनायाबा दा जि माबानिफ्राय उदालगुरिनिफ्राय तेजफुरसिम आरो ने औ नोंहा एसे प्रब्लेम जादों आरोने दायो टिकेटआव अ सोलायगोन आरो ने सोलायनायाथ' गोब्राब बाथ्रा नङा सोलायनो हागोन थांनो सोलायनो हागोन औ सिगाङाव सोलायबोनो एसे औ लास्ट सिटआव जागोन सोलायनो हागोन दे सोलायनो हागोन सोलायनो हागोन ओं सोलायनो हागोन सिनथा गैया आंखौ आंनाव माबा फैबानो जाबाय नोङो मा होनो फैनानै खबर लाफैबानो जाबाय नोङो खबर लाफैनानै औ औ औ दे औ औ जेबो नङा ओं हागोन हागोन आंजोंनो कनथेक्ट खालामग्रोनांगोन आरो आं माने अनलाइन खालाम नांगोनथ' अनलाइसो नालाय दा अनलाइनाव औ औ औ सोलायनो हागोन सोलायनो हायो अनलाइबाबो हागोन आरो जेनेबा जोंनाव बै माबाया दङ आरो प्रसेसा सोलियो आरो सोलाय सोल' खालामनो हानाया जोंनाव दङ आरो सोलायनो हागोन नों सिनथा गैया ओरैनोथ' टाइमखौथ' मिनथिखाबाय थांनायनिखौ औ औ औ दे बे समाव थांबानो जाबाय नोङो ओं दे दे थांनाय समाव खबर लाजागोन ओं ओं जेब्लाना सम जायो अब्लाना नों आं कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय कन्टेक्ट खालाम फिननानै सोलायनानै होनबाना आराम थांनो हागोन आरो जोंबो एसे सम लागोनथ' सोलायनायावबो औ औ दे बिदिनो खालामनोसै होनबा ना बेयाव थांनो होनबा जेब्ला आंखौ खबर खालाम हरबानो जाबाय दे होनबालाय ना ओं दे ओं दे